क'क्राझार जिल्लायाव आबाद मावनायफोरा जाहैबाय माइ गायैनि सिगां फाथो फोग्रोयो आरो फाथो मोनखांनायनि उनावहाय ग्रोब माइ गायो गोबां माइ गायो रनजित आरो जोसा माइ आरो फुल पाख्रि बेफोरखौ गायखांनायनि उनावहाय बेसर गायो बेसर फोयो देमसि फोनाय जायो सिबिं फोनाय जायो सबायफोर फोनाय जायो बेफोर आबादखौ नो जे बांसिन मोननाय जायो आरो मेसें बोथोराव आबाद मावनाया जाहैबाय भिन्डि फान्थाव फान्लु थास' आबर बेफोरबादि आबाद दिरुननानै फाननो फानो आरो ओरैहाय बेराफारसे आबाद रैजोफोरा फिसिनाय मोजां मोनग्राफोरा जाहैबाय अमा मोसौ बोरमा हांसो दाउ बेफोरखौ आबादारिफोरा रां आरजिनाय माबानायावहाय फिसिनो गोनां जायो थिक जेरोखोम आंनावबो रां आरजिनायावहाय जेरै आंनि न'आवनो दं अमा मोसौ दाउ आरो बोरमा बेफोरखौ लानानै आबादारि हिसाबै आंबो बेजोंनो संसार सोलियो जेरोखोम रांजों बाजाराव सोलाय सल' खालामो दाउ अमाखौ लानानै बेखिनि आरो